हमर गाँवके पोखरि बड़ सुन्दर अछि ओहिपर पीरे पीरे चम्पा फूलक गाछ अड़हुलक गाछ आ बगलमे इनार अछि मन्दिर अछि जे बहुत ही सुन्दर नजारा बनबैत अछि आ आध्यात्मिक रूपसँ सांसारिक रूपसँ गाम ओहिनो जे छै समृद्धिशील रहल अछि लेकिन शहरके तालाबमे नदीमे एहन तरहके कोनो बात देखय लेल नहि भेटैत अछि शहरके तालाब हुअए नदी हुअए पार्क हुअए सभ गन्दा अछि गन्दगीसँ भरल अछि ओहिमे अहाँकेँ शुद्ध माछ नहि भेटत शुद्ध फूल नहि भेटत शुद्ध वायु नहि भेटत आ मोनके शान्ति नहि भेटैत छै कियाकि शहरमे अनेको एहन तरहके कार्यालय छै एहन तरहके फैक्ट्री छै जे ओकरा गन्दगीसँ पोषित कऽ रहल अछि शहरके तालाब नदी पोखरिसभ दूषित छै ओहिमे ने अहाँ नहाए सकैत छी आ नहि ओहिमे अहाँ अपन मोनकेँ शान्ति भेट सकैए ताहि लेल गामके हमर पोखरि बड़ नीक अछि